हाँ मैं ऐसे संगठनों को जानता हूँ जो ग्रामीण महिलाओं की शिक्षित में मदद करती है हमारे जोधपुर में वैसे बहुत सारे एन जी ओ है संगठन है जो ये जो भी गाँव की औरतें होती है उनकी पढाई में और उन बच्चों की परवरिश में मदद करती है जोधपुर मैं आर्य समाज है जो महिलाओं को पढ़ाई करवाती है जहाँ आर्य समाज को बहुत से भौतिक ज्ञान मिलते हैं उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलती है मतलब अगर फिजिकल चीज के बारे में मिलती है जहाँ उन्हें बहुत सारे के स्पोर्ट खिलवाते हैं बहुत सारी चीज़ें सिखाते कला सिखाते पढाई की भी नई नई चीज़ें सिखाते हैं उन्हें और दो तीन एन जी ओ है जो भी आपके लिए काम करते हैं जो जो भी गाँव गाँव जाके महिलाओं को पढ़ाई के बारे में प्रोत्साहित करते हैं और पढाने की शिक्षा उन्हें प्रदान करते उधर और ऐसे मैं एक दो महिलाओं को जानता हूँ मेरे ध्यान पहचान में दो जने है जो ऐसे महिलायें जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र की है पर अब वो मतलब एक ने कंप्यूटर का कोर्स सीखा था वो किसी होटल में उधर मैनेजमेंट में कंप्यूटर का कंप्यूटर संभालती है और खुद का एक बिजनेस खोल रखा है मोमोस का जो मतलब गाँव की है पर इधर आके वो अपना पूरा घर बार संभाले उसका पूरा परिवार भी यहीं रह रहा है ये सब चीज़ जो जो एक संस्थान में उनकी मदद की उन्हें शिक्षित किया है जिसकी वजह से आज वो अपना घर बार चला पा रही है उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो रहा है और घर में एक इनकम भी आ रही है और नई चीज सीखी उससे उनका फायदा भी हो रहा है